टेकन'ल'जिया जोंनि जिउआव गोबां सोलायनाय लाबोबाय दा मबाइल फन नङाब्ला माबा मोनसे गैयिबायदि मोनबाय थायो जों खालि खालि मोनो मबाइल थाब्ला दसेयावनो लोगोफोरजों रायज्लायहरनो हायो दसेनो न'नि मानसिफोरखौ खबर लानो हायो मोजां दङना गैया सोरनिबा बेमार आजार जायोब्लाबो जों मबाइलजोंनो खबर लाहरनो हायो आरो भिडिअ कल खालामनानै जों नायनो लुगैब्ला नायनो हायो गोजानाव थानाय मानसिफोरखौबो थांनो हायाब्लाबो अ आरो ओइ टेकन'ल'जिनि जुगाव दा जों फैसा दरखार जादों होनब्ला एटिएमजोंनो दिहुननो हायो दसेयावनो आरो कम्पिटाराथ' गोबां सोलायनाय लाबोबाय दसेयावनो खामानिफोरखौ न'आव ज'नानैबो अफिसनि खामानिफोरखौ मावहरो खायसे आरो दसेयावनो खालामनो हायो आगोलनि दिनाव टाइप खालामनांगौमोन आखाइजों लिरनांगौमोन दा कम्पिउटारजों दसेयावनो जायो आरो टिभियावबो जों बायदिसिना थांनो हायि जायगाफोरखौ नुयो बायदिसिना जायगानि सिनारि नुयो मानसिफोरखौबो नुयो प्राइम मिनिस्टार लेकचार होब्लाबो जों दसेयावनो नुयो मानसिखौबो नुयो खोनासंनोबो हायो गारि मथरफ्राबो दा न'खरसेयाव खायसे गंब्रै गंबा गारि दङ गारि थाब्ला सुबिदा जाबाय गारिजों जों दसेयावनो थांनो हायो बेरायहैनो हायो बेमार आजार जाब्लाबो बेमारिफोरखौबो लांनो हायो आरो गोबां सोलायनाय फैबाय बे साइन्सनि जुगाव दा गोबां सोलायनाय फैबाय ड'क्टरफोरा दा कम्पिउटारजों मा कम्पिउटारनि थ्रुयै अपारेसन खालामो आंनि आथिं सेकेन्ड टाइमाव अपारेसन खालामनायाव कम्पिटारजोंनो खालामनाय नेइल लागायनाय बिनि उनाव अपारेसनखौ खालामो दा रबटजोंबो अपारेसन खालामो